अटल अमृत योजना भारत जे असम राज्य में हलण वारी हिकिड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आहे जंहिं में असम राज्य जा निवासी हे स्वास्थ्य बीमा वठी करे हुननि खे जॾहिं ज़रूरत हुजे हो ॿ लख रुपए जो कैश लेस इलाजु जांचियूं दवाउनि जो फ़्री में फ़ाइदो खणी सघनि था हे असम राज्य जे लाइ ई छड़ो योजना आहे मुंहिंजे कंहिं मिट माइटनि में कंहिं बि हिन योजना जो लाभु न खयों आहे छो कि असांजो कोई बि परिचित या रिश्तेदार असम राज्य में न रहंदा आहिनि हे हिकिड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आहे जो छड़ो असम राज्य निवासियुनि जे लाइ ई आहे